میں نے بہت سارے ہندوستانی اور غیرہندوستانی مصنفوں کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کی تحریر کو پڑھا ہے اور اور کئی سارے ایسے مصنف ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اور ان میں سے سب سے پسندیدہ کا چناؤ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے مگر پھر بھی جو سب میرے جو دل کے قریب مصنف ہیں وہ ہیں سعادت حسن منٹو سعادت حسن منٹو ہی ہندوستان کے سب سے اہم مصنفوں میں گنے جاتے ہیں اور انہوں نے سیکڑوں ایسی کہان کہانیاں لکھی ہیں جس میں بے باکی سے معاشرے کے الگ الگ طبکے کے لوگوں کی زندگیوں کی سچائیوں کو اکیرا گیا ہے ان کی ان تحریروں کی جو سب سے ایک خاص بات مجھے نظر آتی ہے ہے کہ وہ بہت ہی وہ جس معاشرے کے جس طبقے کا بیان کر رہے ہیں تو ہوتے ہیں تو بہت ہی ایمانداری سے اس وہاں کے حالات اور اس وقت وہاں کے لوگوں کی زبان اور ان کی زندگی کے فلسفوں کا بیان کرتے ہیں کہ اور

کورٹ کورٹ کورٹ میں ان کے اوپر مقدمہ بھی ہوا ہے مگر آخرکار ہر بار یہ بری ہوئے کیونکہ انہوں نے وہی سچّائی بیان کی جو ہمارے جیسا کہ ہمارا سماج ہے اور یہی ان کی جو ان کی خاص بات ہے ان کے اندر یہ جو جرأت ہے یہ ہمت ہے یہ مجھے ایک انسان کے طور پر بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے اور ان کی تحریروں میں جو کہانیاں ہیں اس میں جو کردار ہیں سب ہمارے آس پاس کے کردار ہیں اور ان کا بیان اتنے خوبصورتی سے کیا گیا ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے ہم ان کرداروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہونے والے سارے اچّھے برے گھٹناؤں سے ہم ہم پربھاوت ہوتے ہیں اور ان کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور کئی بار ہمیں ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کاش ہم بھی اس کہانی کا حصّہ میں کردار ہوتے اور اس میں جو ہمارا ایسا کردار جس سے میں ہمدردی ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کچھ کوئی امداد کر سکتے اور یہی ایک مصنف کے طور پر کہ اس کی ذِمّہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی تحریر لکھے تو اس پڑھنے والا اس تحریر سے جڑ جائے اور اور خود بھی اس تحریر کا حصہ محسوس کرنے لگے